अ खोनादों खोनादों दा माबोरै दं माने दा आं ओरैनो इसे न'फ्राव जिरायनानै दंमोन आरो आथ्सा आथ्सा आथ्सा अ बेखौथ' मोजां खालामनो हानायाथ' आजिखालि गेलेनायजोंबो गोबां मानसिफ्रा दावगागासिनो दङ नङा होमब्ला गामि ओनसोलाव बेबायदि क्लाब थायोब्लाथ' आरो जोबोद बाखनायथाव बेखायनो नों होमब्ला एसे ओरैबायदि लानांगोन क'क्राझार जेन'बा चिरां डिस्ट्रिक स्पर्टस एस'सियेसन दङ ना जों बिसोरजों खालामनानै जोंनि क्लाबफोरखौ जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन बुजिबाय रेजिस्टार खालामोब्ला जों बिसोरनिफ्राय माखासे मेटेरियेल्सफोरखौ जों मोनगोन बुट मुजा जार्सि हो जुदि क्लाबखौ जुदि मोजाङै फोथांलांनोसै होननानै बुङोब्ला आरो इन्टारनेसनेल प्लेयारसिम जुदि दैथायहरनोब्ला इन्टारनेसनेलसिम अब्ला जोङो बे डिस्ट्रिक स्पर्टस एस'सियेसनखौ लोगो लानानै जोङो जोंनि क्लाबखौ जोङो रेजिस्टार खालामनानै जों बेनिफ्राय जों प्लेयारफोरखौ जों कशिं होनांगौ

जों बेबादि जुदि कशिं जों होनो हाबाय अब्ला बे जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायबो मानो ओंखारा प्लेयारालाय

निस्सय बेबायदि सुबिदा मोनब्ला बिराद गोरों गोरों दं जोंनावबो होमब्ला जों बिसोरखौ इन्टारनेसनेल प्लेयार जों खालामनो हागोन नेसनेल प्लेयार खालामनो हागोन नंगौना नङा

दे होमब्लालाय औ दे जागोन दे